सर गीत तऽ जे छै से मैथिली गीत कतेक गायकसभके नाम सुनै छिअनि जाहिमे हमरा शारदा सिन्हा बहुत नीक लगैत छथि किएक तऽ हुनका गीतमे जे भाव रहै छनि से लोकके लगै छै जेना अन्दरसँ भावुक कऽ दै छथिन एखने तऽ छठि भेल छलऽ हँ तऽ छठिमे जे छै से डेग डेगपर घाट बनल रहै अछि ओ जतऽ जाउ तऽ शारदे सिन्हाके गीत सुनबै छठिके तऽ एकसँ एक गीत हुनकर बजैत रहै छनि ओ सङ्गे हैत जे झूमि जाइ ततेक सुन्दर सुन्दर हुनकर गीत बजैत रहै छनि एकटा जे गीत कहै छथिन

एहन एहन तऽ बहुतो गीत गबै छथिन हमरा तऽ होइत रहत कि जे सुनिते रही ततेक नीक लगैए जे जतऽ ततऽ सुनबै तऽ इएहसब एखन आब लगन सेहो आबि गेल छै लगनमे तऽ रङ्गबिरङ्गके सोहर समदाओन खेलौना जेम्हर सुनिऔ तऽ ओना तऽ बहुतो गायक छथिन हुनकासभके हमरा ओतेक नामो नहि बुझल अइ मैथिली ठाकुरके नाम सेहो सुनै छिअनि ओहो बहुत नीक नीक राम भगवानके गीतसब विवाहके गीतसब गबैत रहै छथिन आओर शारदा सिन्हाके तऽ मोन होइत रहैए कि एकोटा गीते एहन नहि लगैए जेकि नहि बढ़िआँ लगैए सभके गीत हुनकर नीके लगैए एगो जे कहै छथिन से छइठेके गीत कहै छथिन

हुनके लागी हे करेलू छठ बरतिआ से हुनके लागे तऽ छठिके तऽ एकसँ एक गीत जतेक छनि से सबटा गीतसब तेहने तेहने छनि जे हैत जे सुनिते रही आओर बिआहो दान मूड़नके जे एकटा एकटा गीत कहै छथि से सुनिते नीक लागत कि कहब हमरा ओना तऽ बहुतो छथिन गायिका जे बहुत सुन्दर सुन्दर मैथिली गीतसब तऽ गबितै रहै छथिन हुनकरसभके सुनै छिअनि तऽ हमरा बहुते नीक लगैए इएहसब बात अछि